हेल्ल'

औ नोंथाङा मा जायगानि मोनलाय ए नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि माबायदि ना मोनो ए जोंनिथिंबो बिदिनो फिथिख्रि बालाबाथिया नाथुर खावै थुरि बामि खुसिया बेफोरखौ गासैखौबो मोनजोबो आरो

ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि बेसेबां बेसेबाङाव हरनाय जायो फान्नाय जायो बेफोरखौलाय ए नोंसोरनिथिं दामानो होनबालाय जोंनिथिं दामानो गैथारा ओहो जोंनिथिं बिदिनो साइथ थाखा सुथुरथाखा आसिथाखा बेबायदिनो बालाबाथियाफोरखौ बिदि फान्नाय जायो आरो ओमफ्राय नाथुरफोरखौ बिदिनो बिस थाखा बाहाग सल्लिस थाखा बाहाग बेबायदि औ औ

औ औ

औ जोंनिथिं खम मोनो मोन्नायालाय औ औ दे होनबालाय नोंथां हा दङ दैयालाय आजां गाजां औ दे होनबा नोंथां